میں نے ترجمہ کی ہوئی انگلیش سے جسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا ایک تاریخ کی کتاب پڑھی ہے اور ایک ایک لفظ کو بہت اچھے سے پڑھا ہے وہ ہے ٹی کے ہٹی کی تاریخ عرب اس میں مجھے دشواری ہوئی تھوڑی بہت وہ ترجمے کی ترجمہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ویسی روانی نہیں ہے جیسا کہ اس کی اصل کتاب میں روانی ہے بہت جگہ جملے بہت اچھے سے ادا نہیں کیے گئے ہیں جو مکمل مفہوم جس سے واضح ہوجائے یا اسی طرح کچھ جگہوں پر بہت ہی مناسب لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا یا کہیں کہیں بہت ہی گنجلک اور پیچیدہ ترجمہ کر دیا گیا ہے جس سے بہت زیادہ آسانی نہیں ہو پاتی ہے پڑھنے میں یا سمجھنے میں اس کے علاوہ میں اگر اپنی یعنی مادری زبان اردو کی کسی کتاب کے بارے میں بتانا چاہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک علامہ شبلی جو اردو کے بڑے رائٹر تھے ان کی کتاب تھی الفاروق اس کا بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہوگیا ہے سیرۃ النبی اس کا بھی بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے یہ دونوں اچھی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے میں دنیا کے سارے لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور پڑھنے میں بہت سارا فائدہ بھی اس میں ہوگا